लब' नोंसोरनि दखाननि चाउमिन संनाया गोथावथारमोनलै मैया जानाया जाबावनो लुबैदोंमोन आङो दिनै संगोन ना सङामोनथाय संनायबा अनलाइन पेमेन्ट खालामखागौमोन दामफ्रा बेसे अ दामाआ दुइस' अ अ दे